हमारे जि जिले में सामाजिक कल्याण और विकास कार्यक्रम के लिए क्या है आज कल शिक्षा स्वास्थ्य देख भाल गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा के लिए आज नए नए अवसर खुल रहे हैं यानी कि यह मान कर चलो आज हमारे यहाँ पर सी एम राइस स्कूल खुल गया है एकलव्य आवासी विश्वविद्यालय है इसी प्रकार उत्कृष्ट विद्यालय है यह क्या है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आज हमारे यहाँ पहले कोई हॉस्पिटल यानी छोटा सा हॉस्पिटल था आज हमारे यहाँ पर पच्चीस बेड वाला हॉस्पिटल खुल गया है और स्वास्थ्य के प्रति यानी की समस्त प्रकार की जैसे मशीन जैसे पहले एक्स रे नहीं होते थे आजकल हमारे ही यहाँ पर एक्स रे होने लगा है और पहले दवाई गोली यानी बहुत कम आती थी आज आज बहुत मात्रा में दवाई और गोली आ रही है यह स्वास्थ्य के लिए पहले गरीबी उन्मूलन में पहले गरीबी उन्मूलन में क्या है गरीबी रेखा से जो नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको क्या है गवरमेंट की तरफ़ से राशन दिया जाता है जिससे उनकी गरीबी दूर हो हो जाए और महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ पर क्या है जो यह महिलाओं के लिए जो सी एम सी एम ने जो योजना जो चालू लाड़ली बहना योजना जो चालू करी है जिससे क्या है महिला स का सशक्तिकरण हो रहा है जिसमें हर महिलाओं को जो गरीब महिलाएँ हैं उनको यानी बारह सौ साढ़े बारह सौ मिल रहा है आगे चलकर तीन हज़ार रूपये मिलेगा ऐसा है महिला सशक्तिकरण के बाद और सरकारी योजना के बारे में क्या है आजकल बहुत सारी सरकारी योजनाएँ खुल खुलनी है आई है सामने आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत जोरों से चल रही है उसी प्रकार लाड़ली बहना योजना का कार्यक्रम इससे बहुत से चल रहा है इस प्रकार देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमें जो पाँच लाख का जो आयुषमान कार्ड जो निकला है यह यह भी योजना चालू है उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने उज्वला योजना जो चालू की गई जो गैस सब मिलती है ऐसी कई प्रकार की योजनाएँ सरकारी योजनाएँ चालू हैं